जी मैंने सभी अलग अलग जगहों पर योग अभ्यास किया है जैंसे कि मैंने अपने घर की छत पर और किसी पेड़ के नीचे या किसी बाग़ीचे में योग अभ्यास किया है मैंने सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जैसे कई अभ्यास किए हैं जिन से कि हमारा शरीर स्वस्थ रेहता है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती